بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو طاقت کو بڑھانے میں اور انسان کے اندر کی لچک کو بڑھانے میں مدد ثابت کرتے ہیں اُس میں ویسے جو موسٹلی عام طور پر لوگ یوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنے نارمل زندگی میں وہ چمن پراش اور ہارلکس وغیرہ ہے جو وہ بہت ہی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے میڈیکل اسٹور میں اور اگر گھریلو نُسخے کی بات کی جائے تو گھریلو نسخوں میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ صُبح سویرے بھگا کر کے چنا کھانا اور رات میں سونے سے پہلے دودھ پینا اور صُبح اچھا ناشتہ کرنا اور اپنے کھانے میں اپنے ڈائٹ میں اچھی اچھی پھل فروٹس کو شامل کرنا اور ڈرائی فروٹ وغیرہ کھانا یہ کشمش چھہاڑا بادام کاجو پستہ یہ ساری چیزیں جو جسم کے اندر قوت بخشتی ہے اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے